नमस्ते हाँ कहिए क्या ले बोलिए क्या लेंगी कि शर्ट लेंगी पैंट लेंगी साड़ी लेंगी क्या लेंगी आप हाँ तो बोलिए बोलिए ये देखिए ना साड़ी पैंट शर्ट बोलिए क्या निकालें साड़ी का दाम ये है थोक में है पाँच हजार की पाँच साड़ी है तो आपको हम दे सकते हैं चार हजार की आप हैं बेचने बेचने के लिए ले जा रहे हैं हाँ तो आपको हम कम दाम में दे देंगे आपको कम कर देंगे तो पाँच चाहिए और पैंट शर्ट पैंट शर्ट है ये चार है तो इसका दाम है आठ हजार हाँ पाँच है इसका दाम है आठ हजार आपको सस्ते में दे देंगे दो चार रुपए कम करके कितना लेंगी चार है कितना लेंगी तीन लेंगी दो लेंगी चारो लेंगी तो ठीक है दो हजार कम कर देते हैं ले लीजिएगा हाँ साड़ी लीजिए पैंट शर्ट हो गया आपका और क्या और क्या चाहिए आपको चार पेटीकोट लेना है ठीक है तो ले लीजिए हाँ अच्छा अच्छा हाँ तो ले लीजिए चार है इसका दाम है पाँच सौ रुपए तो आपको थोड़ा कम करके दे देते हैं अब चार सौ रुपए के दे देते हैं आपको हम और और कहिए और क्या लेंगी अब बस बताइए हाँ बच्चों के लिए भी कपड़ा है कुर्ती है और हाँ हाँ हाँ तो दे दे रहे हैं हम कोटि दे रहे हैं इसमें छे है छे कोटि है इसमें आपको लगेंगे पूरे तीन हजार रुपए हम दे दे रहे हैं आपको और पैंटी भी चाहिए बच्चों के लिए देखिए पैंटी तो थोड़ा महंगी पड़ेगी आपको हाँ कपड़े की क्वालिटी अच्छी है हमारी दुकान पर अच्छी क्वालिटी मिलती है हाँ हाँ अच्छा है तो दे देते हैं हम ये भी दे देते हैं कपड़ा ये ठीक हो गया आपका पैंट शर्ट हो गया आपका पेटीकोट हो गया आपका साया ये क्या कहते हैं साड़ी हो गया और आपका कोटि हो गया हो गया ना आपका सब